राजस्थान हिकु तमामु सुहिणी धरती आहे हीअ शूरवीरन जी धरती आहे हिते न रुॻो क़िला आहिनि बल्कि हिते घणई मंदर टिकाणा ॾिसण जोॻा घणई स्थान आहिनि ॿाहिरां अचण वारा माण्हू अगरि राजस्थान खे पूरो घुम चाहिनि त हुननि खे एतरो न मज़ो ईंदो जो उहो हर हर राजस्थान में अचणु चाहींदा जीअं अगरि उहे ॿाहिरां अचनि था त उहे अची करे हिते जूं जे के बाज़ारि आहिनि हुते शयूं खरीद करे सघन था जीअं पुष्कर ऐं दरगाह बज़ार में अहिड़ियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि जे के ॿियो किथे ब कोन मिलंदियूं आहिनि हिते जे स्थानीअ बाज़ारनि में उहे शयूं ख़रीद करे हिते जे माण्हुनि खे पंहिंजी मदद करे सघनि था ईंअ ई होटलुनि ऐं धर्मशालाउनि में रही करे या वरी गेस्ट हाउस में रही करे हिते जे हिननि व्यवस वापारियुनि खे पंहिंजी मदद करे सघनि था राजस्थान छाकणि त हिकु रेगिस्तान आहे हिते स घणो ई घणो रेगिस्तान ऐं वारी फैलियलु आहे त हिते ऊठ ऊठ वधीक हलंदा आहिनि ऊठ सवारी थींदी आहे अगरि अचण वारा माण्हू ऊठ सवारी कन टैक्सियुनि में बसुनि में घुमण वञन त उन्हनि खे ब घणेई तरह सां उहे मदद करे सघनि था हिते जूं शयूं जे के जे के ॿियनि हंध न मिलनि थियूं उहे ख़रीद करे हुननि खे पंहिंजी मदद करे सघनि था